हय व्हडल्या नाट डांसरां परस धाकटीं डांसर बरी डांस करतात पूण तांकां तितलो तितलो चान्स पडना ताका लागून ती चड वयर सरंग शकनात थोड्यांक सपोर्ट मेळटा ताका लागून ती व्हडलो व्हडली डांसर जातात थोड्यांक चान्स पडना म्हणोन धाकटी ल्हान डांसरां अशीं जातात